म्हाजें मशीन जेन्ना मोडटा कितें जाता तेन्ना तांकां कोण गिरायक केल्लें आसतना तेंचें शिंवपाचें मातशें मदीं उरता तें मागीर सारकें करून हाडचें पडटा तशें जात खूब वेळार जाता म्हाका मातशें तेंचें मातशें फुडें धुकळटा तें शिंवपाचें आनी म्हाय म्हाजें मातशें बरें ना जिवाक बीन तेन्नाय तांकां सांगता मातशें थोडें तेंप राव दिता तुमचें करून मागीर तें करून दिता तेंचे शिवोन बीन